हाँ भैया आपके रेस्टोरेंट जोधपुर स्वीट में क्या गट्टे की सब्जी और कढ़ी चावल उपलब्ध है अगर उपलब्ध है तो कृपया करके मुझे चेक करके जल्दी से जल्दी बताएं मुझे यह काम से कम बाईस प्लेट गट्टे की सब्जी और पंद्रह प्लेट कढ़ी चावल चाहिए और यह एक आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि यह सब्जियाँ कम मसालेदार होनी चाहिए